सीताके मढ़ीमे जे तहन जे पर्यटक स्थलके रूपमे घुमऽके लेल अगर मुख्य जो स्थान छै ओहिमे प्रथम स्थान जे छै पुनौरा धाम छै हलेश्वर स्थान छै एकरा बगलमे जे हइ से सुकेश्वर स्थान छै ओकरा बगलमे जे छै से देकुली धाम छै से सब स्थलके रूपमे अहाँकेँ घुमक व्यवस्था छै सीतामढ़ीमे इनका सटल जे पर्यटक स्थलमे रहि गेलै नदी समुद्र तटके जे बात कयल जाइत छै तऽ समुद्र तटके व्यवस्था तऽ नहि छै लेकिन बागमती जे छै नेपाल से निकलिके आयल छै से पर्यटक स्थलके रूपमे वहाँ भी तहन अपने घुमैके जाय सकैत छियै आओर खूबसूरती लगबैत छै जे पर्यटक स्थलके व्यवस्था छै आओर हमरा जे सीतामढ़ी जे निकटतम एरिआ छै नेपाल सटल छै नेपालमे भी तहन अहाँ जाके पर्यटक स्थलके आनन्द लै तहन सकैत छी जैसेकि नेपालमे जायके लेल अपनेके जे है से पोखरि भेलै तहन जे एहि रूट से अपने जाय सकैत छी पर्यटक स्थलके दर्शनके लेल रहि गेलै तऽ पर्यटक स्थलके रूपमे एक बहुत ही अच्छा जगह छै जे तपश्वी नारायण दास जी बगही धाम सरकारके नाम से तहन जे जानल जाइत छथिन वहाँपर भी तहन आके अपने पर्यटक स्थलके आओर जे बहुत बहुत संत तपस्वी नारायण दास जी विख्यात संत हुए संत छथिन तहन उनकर दर्शन करबाक लेल बहुत ही सुयोग्य जगह छै जहाँ आज सदियो काल से तहन राम नाम कीर्तन चौबीस घण्टा तहन चलैत आ रहल छै जे पर्यटक स्थलके मुख्य रूपके चारि चाँद तहन लगबैत छै सीतामढ़ी से तहन पाँच किलोमीटर दुरी पर तपस्वी नारायण रेलवे स्टेशन होल्ट छै आओर उन्हीके नाम से ई होल्ट छै जे तहन अहाँ आके देखि सकैत छियै पर्यटक स्थलके रूपमे एक मुख्य जगह जे छै ओ भी छै आओर अपने आके देखि सकैत छी